न'खरनि मानसिफोरजों आं रंजानो मोजां मोनो मानोना न'खरनि बयजोंबो गोरोबनानै थानो थाखाय आंहा बेसेबांबा मोजां मोनो आरो गामिनि रायजो राजाफोरजोंबो गोरोबनानै थानो थाखाय रंजानो मोजां मोनो आङो न'खरनि गामिनि गासैजोंबो रायजोजों आङो गोरोबनानै थानो मोजां मोनो न'खरनियाबो बिजोंबो बिजोंबो गोरोबनानै थायोब्लासो बयबो गामिनि मानसिफ्रा न'खरनि मानसिजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो होननानै जोंफोरखौबो गामिनि मानसिफ्राबो बयबो सावरायगोन आरो बिनि थाखायनो आं गामिनिखौबो बयजोंबो रंजानानै थानो मोजां मोनो न'खरनिजोंबो रंजानानै थानो मोजां मोनो